औ हेलौ हेल' नोंथां नोंथाङा दिपक ना ए मानि आङो इसे नोंथांनि खनथेटखौ ओरै ओरै इसे खालेक्ट खालामना मोनबाय नोंथाङा ओजों मानास नेसनेल फार्कयाव थायोदा

औ औ औ मानि आङो जोङो इसे थिमै बेरायहैनो नागेरदोंमोन नालाय जोंनिया सय सादजनसो बेबायदि थिम जागोन आरखि जेखि जाया सबथासे बा दसदिनसो उनावनो आरखि औ औ मानि बेनि थाखाय जेन'बा थांनाय मानाय फोरखौ बोरै बोरै मा खालामबा मोजां जागोन बेखौ इसे नोंथांनाव सोंहरनो होननानै सानदोंमोन माने आरो थानायफोरनि थाखाय थानायफोरनि थाखाय जोङो मा मा खालामनांगोन बेखौ इसे

औ औ औ आरो जेन'बा बे बुख खालामनायनि माबाखौ नोंथामोनहाबो इसे हरनो हागोनदां ना

औ जेन'बा जोङो हजों हथेलफ्राव थाहैनानै औ औ औ होमबालाय औ औ होमबा नोंथाङानो कमम्लिद खालाम जोबनो हाखागोन होमबा ना औ औ

औ जेन'बा जों जोङो थारमानि इदिनो सानब्रै सानबासो थानायनि मोनसे फ्लान खालामदों माने हजोंहायनो ओरैनो फैसाफ्रासो बिसिबां थांगोन थाय औ औ औ बिखौ औ औ औ बेनोथ' जों थांफेराखै नालाय हजों थांफेराखै नालाय जोङो औ ओंखायनो नों औ औ औ दे होमबा नोंथां होमबा जोङो र' गाबोन साननै सानथामनि उनावहाय देथखौ फिख्स खालामनानै नोंथांनो खिथा हरसै होमबा औ दे होमबा